اردو جنوبی ایشیا کے ایک اہم اور بڑی زبان ہے جو ہند یوروپی لسانی خاندان کے ہند آریائی شاخ سے تعلق رکھتی ہے جو یہ یہ زبان بر صغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت کی دوران فارسی عربی اور ترکی زبانوں کے اثر سے پروان چڑھی اردو کا لفظ ترکی زبان کے لفظ اردو سے نکلا ہے جس کے معنی چھاؤں یعنی شاہی پڑاؤ کے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زبان مختلف علاقوں اور تہذیبوں کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ حاصل ہے اور ہندوستانی کے باعث قومی زبانوں میں بھی شامل ہے یہ اپنی گہری ادبی روایات شاعری اور روز مرہ کی گفتگو میں جذبات کی مؤثر اظہار کے لیے جانی جاتی ہے بہت سے لسانی ماہرین اردو اور ہندی کو ایک ہی مشترکہ زبان ہندوستانی کے دو معیاری صورتیں قرار دیتے ہیں تاہم دونوں کے رسم الخط اور کچھ حد تک ذخیرہ الفاظ میں فرق پایا جاتا ہے اردو نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جس کے جڑیں فارسی عربی رسم الخط سے ملتی ہے مختصر اردو ایک مخلوط اور ترقی یافتہ زبان ہے جو مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے امتزاج سے بنی اور بر صغیر کے ایک اہم لسانی اور ثقافتی پہچان ہے